क्या मेरी बात श्री राम ट्रैवल एजेंट में हो रही है सर आपके वहाँ पर गाड़ी किराए से देते हैं क्या मुझे ना मेरे परिवार के साथ में रतलाम घूमने के लिए जाना था तो आपकी गाड़ी रतलाम घूमाने के लिए लेकर जाती है हाँ मुझे तीन दिन के लिए जाना है घूमने के लिए हाँ मेरे साथ मेरे परिवार के लोग भी है कुछ पंद्रह लोग हैं हाँ पंद्रह लोग तो आपके पास बड़ी गाड़ी मिल जाएगी पंद्रह लोग के हिसाब से हाँ तो आप मुझे बताइए ना की कितना क्या पैसा लगेगा क्या बात कर रहे हो भैया इतना सारा थोड़ी न लगता है आप रतलाम के सभी जगहें घूमाओंगे क्या सर आप थोड़ा तो कम कीजिए यह बहुत ज़्यादा हो गया है पचास हज़ार रुपये वह तो बात सही आपकी गाड़ी एकदम नई फ्रेश है क्या अच्छा इंश्योरेंस वगैरह सब किया हुआ है अच्छा पर अंकल जी थोड़ा सा कम कर देते तो अच्छा रहता चलो ठीक है ना बुकिंग कर दीजिए आप परसो की परसो सुबह ग्यारह बजे निकलना है हाँ ठीक है अंकल जी धन्यवाद

साक्षी सूर्यवंशी के नाम से बुकिंग कर दीजिए रतलाम जाने के लिए जी